जी ट्रैवल एजेंसी से बात हो रही है भैया मुझे तो भोपाल जाना है तो हाँ तो सुबह मतलब मेरा टाइम यह है कि मुझे साढ़े बारह बजे तक भोपाल पहुँचना है तो मुल्ताई से बैठना है मुझे तो ऐसी कोई बस हो तो प्लीज़ बताइए मुझे नहीं भैया एक ही टिकेट बुक करना है मुझे बट मतलब मुझे साढ़े बारह बजे तक पहुँचना है साढ़े बारह एक बजे तक भोपाल पहुँचना है

यहाँ पर मॉर्निंग में होंगी ना बस छः साढ़े छः बजे मुल्ताई से रहती है बस इस्टैंड पर तो कोई बस हो तो आप मुझे बताइए और मुझे टिकेट क्या मतलब बीच की सीट की चाहिए पीछे की नहीं चाहिए ओके और अगर बस अगर छिंदवाड़ा साइड से आती हो तो आप मुझे वह भी पता करके बताइए क्यूँकि मेरा जो गाँव है उसी रूट पर है तो मैं उसी बीच खेरवानी एक गाँव आता है मैं वहीं से बैठ जाऊँगी हाँ हाँ आप हाँ हाँ उसका तो कोई इशू नहीं है भैया पर आप मुझे बस टाइमिंग सही चाहिए कि मुझे साढ़े बारह एक बजे तक पहुँचना ही है वहाँ पर मॉर्निंग में जो हो सके जल्दी हो सके कोई दिक्कत नहीं है है ना हाँ ठीक है आधा हाँ हाँ आधे घंटे प्लस माइनस चल जाएगा आप मुझे पता करके बताओ और जहाँ तक है छिंदवाड़ा बस होना चाहिए है ना छिंदवाड़ा साइड से आएगी ना तो मेरे लिए और ज़्यादा है ना ठीक है भैया मुझे बस का नाम नम्बर वगैरह सेंड कर दो चलो ठीक है भैया